हलो हरि ओम हरि ओम हां जी हां जी हा ऑटो आहे असांजो अच्छा अच्छा अच्छा हा मिली हा हा त तव्हांखे कलाकनि जे हिसाब सां मिलंदव सॼो ॾींहुं खपे कीअं खपे हा ठीकु आहे मिली मिली वेंदी कलाक जे हिसाब सां रेट मिलंदव हा जेतिरा कलाक भई मंझंदि जो रोटीअ जो टाइम हूंदो त हुनखे रोटी बि तव्हां खाराए छॾिजो ऑटो वारे खे हा नाश्तो पाणी अढाई सौ रुपया अढाई सौ रुपया कलाक जे हिसाब सां हा हा किलोमीटर सां न कलाक जे हिसाब सां तव्हां जेतिरो बि किलोमीटर हलायो तव्हां कहिड़े बि एरिया हा क जेतिरा कलाक लॻंदा ओतिरा अढाई सौ लॻंदव हा जिते बि वठी वञो चाहे हज़रतगंज वठी वञो चाहे लूलू मॉल वठी वञो चाहे चारबाग वठी वञो किथे बि वठी वञो जिते तव्हांखे माल घुमणो आहे हा हा हा त तव्हां उहा हज़रतगंज वञी सघंदा आहियो जनपथ आहे हज़रतगंज आहे हा कोई मॉल में बि वञी सघंदा आहियो अमीनाबाद बि वञी सघंदा आहियो जिते तव्हांखे जहिड़े नमूने जीअं खपे जी चौक में बि चौक में बि हा चौक में बि होलसेल मार्केट आहे हा जेतिरी देर बीहारिदांव तव्हांजो मीटर हलंदो रहंदो मतलबु हुन कलाक जे हिसाब सां हा हा त तव्हां जेतिरो जेतिरा एक्स्ट्रा कलाक वञो छह कलाक अठ कलाक जेतिरो त उहो त सां बीठो हूंदो हा बसि जेतिरा कलाक बीहे थो त तव्हां चांहि पाणी तव्हांखे पीआरिजो पंहिंजो हा जी ठिंगो मुंहिंजो नालो ऑटो जो नंबर आहे ॿ चारि छ्ह अठ हा आनंद आटो सां हा उहा तव्हांखे जेतिरा चार्ज हा हा हा हा अच्छा अच्छा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां पिकअप करे सघंदा आहियो अलीगंज मां हा ऑटो अची वेंदो लोकेशन ते बिल्कुलु अची वेंदो हा तव्हां जिथे चवंदा उते अची वेंदो हा हुन टाइम खां तव्हांजी टाइम तव्हां जेको चयो ॾहें चयो यारहें चयो ॿारहें चयो जे महिल बि चयो असां हर टाइम रेडी आहियूं

हा हा हा हा अ ऑटो बि हलंदा आहिनि उहो हा उहो हा उहो ऊबर बि हलंदा आहिनि असांजा पंहिंजा आहिनि गाॾियूं आहिनि त मतलबु ड्राइवर हर कलाक में अची वेंदा आहिनि हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु न न बाक़ी तव्हांखे तव्हांजो बंदोबस्तु थी वेंदो जीअं तव्हां चाहींदव हुतां लाइ हा त असांजा त हा घणेई कॉंटेक्ट में ऑटो रहंदा आहिनि त पोइ हुतां ड्राइवर बि मतलबु उहो जीअं ऑनलाइन थींदो आहे न ऑनलाइन वांगूर जेको आहे न बुक कंदा आहियूं जिते हूंदो आहे जीअं मतलबु ख़ाली हूंदो आहे त तव्हां पहिरों ॿुधाए छॾिजो तव्हांजो पहिरों बुकिंग करे छॾंदासीं हा हा जिते बि वञो आराम सां हा हा उहा त बीहंदो उहो तव्हांजो ख़र्चु तव्हांजो मीटर हलंदो बसि हलंदो या अगरि तव्हांखे बसि हुते छॾे ॾियणो आहे हुते तव्हां घुमी करे मूवी ते त उते तव्हां पेमेंट करे सघंदा आहियो ब ॿियो कयो पोइ ऑटो वरी टे कलाक मूवी ॾिसंदा त टे कलाक ऑटो के छॾे ॾियो हाणे तव्हांखे बिल पे करिणो आहे तव्हां भली कयो हा तव्हां हुते मूवी वटि ऑटो छॾे ॾियो वरी सां वरी जंहिं महिल तव्हांखे करिणो आहे ॿियो बुक कराए वठो हा त तव्हांजो ई नुकसान घुमण तव्हांखे पर्चेज़िंग करिणी आहे त चिकन जी हज़रतगंज वञो जनपथ में मिलंदो हज़रतगंज बि सुठो अथव जनपथ बि सुठो अथव चौक में थोरो सस्तो हूंदो पर वैराइटी तव्हांखे हेॾे हज़रतगंज में मिलंदी हा घुमण वारी शइ त वधीक हिते मतलबु आहे इमामबाड़ो वग़ैरह हुन में सभु में टाइम खपे तव्हांखे सभु एतिरो टाइम हुजे साइंस सेंटर आहे पोइ बोटिंग होॾे बुद्धा पार्क वग़ैरह में आहे हाथी पार्क बुद्धा पार्क डालीगंज में हा जू जू में बि अथव ट्रेन व्रेन हलंदी आहे जू बि वञी सघंदा आहियो पर हुन लाइ तव्हांखे टाइम ई खपे सभिनी जे लाइ घुमण जे लाइ हा साइट सीन में हुनमें बि पंज छह कलाक घुमी सघंदा आहियो तव्हां अलीगंज में ई आहे पुरनियां जे भरिसां ई आहे उते उते बि तव्हां काफ़ी ॿारनि खे फ़न सिटी घुमाए सघो था पिया हा हा हा घणी शइ आहिनि हा घणी शयूं आहिनि मार्केट घुमणो आहे मूवी ॾिसिणी आहे या मरिन ड्राइव आहे संझा जे टाइम या सुबुह जो मॉर्निंग जे टाइम में जंहिं महिल ॾींहं त गर्मी आहे ॾाढी नी त माना राति जे टाइम लाइटिंग रहंदी आहे या सुबुह जो माण्हू जीअं मॉर्निंग वॉक ते वेंदा आहिनि त हुन महिल बि सुठो रहंदो आहे जीअं हा हा हा हा जिते चवंदा उते मिलंदा तव्हांजो मीटर हलंदो रहंदो तव्हां जीअं ॿियो त तव्हां अथव जनपथ में अथव जनपथ में हा नजराना अथव पहनावा अथव त ही हुते तव्हांखे वै व हा वैराइटी सुठी मिली वेंदव रेट रेट हाईफ़ाई आहे मार्केट हाईफ़ाई आहे थोरी पर वैराइटी वैराइटी हुते सुठी मिली वेंदव ऐं तव्हांखे सस्तो खपे त मतलबु हा त उहो ई होॾे चौक में वञो त हुनजी वैराइटी न मिलंदव हेॾे वैराइटी वधीक सुठी मिलंदव हा सहारागंज वञो या लूलू मॉल हुते बि हुते बि सभु सभु सभु मिली वेंदव सभु शइ बि मिली वेंदी सहारागंज मार्केट अथव उहो हा हुते बि घणेई रेस्टोरेंट होटेल अथव सभु बढ़िया रोटी सभु जॻह लखनऊ जी त रोटी नवाबी शहर जी रोटी ख़राबु कोने रॉयल कैफ़े वञो मोती महल वञो किथे बि वञो रोटी बढ़िया बढ़िया आहे हिते नवाबी शहर में त वेज नॉनवेज ॿई ॿई सुठा आहिनि जेके नॉनवेज खाईंदा उन्हनि लाइ कबाब पराठा टूंडे जा आहिनि सभु वेज आहिनि वेज बि घणेई वैराइटी आहे तव्हां लाइ गॾु रॉयल कैफ़े अथव हेॾे हज़रतगंज में मोती महल अथव रॉयल कैफ़े अथव घणेई रेस्टोरेंट आहिनि तव्हांखे कपू कपूर्थला में अथव अनलिमिटिड खाधो वारे बि अथव कि मतलबु बुक कराए छॾियो अनलिमिटिड थाल्ही बि खाई सघंदा आहियो कुझु बि इहे सभु वैराइटी हिते लखनऊ में हा लखनऊ में खाधे जी कमी काने खाइण वारनि जी त तव्हां किथां आया आहियो अच्छा गुजरात मां टेस्ट सुठो अथव नवाबी शहर जो अच्छा अच्छा हा त न न हा अचो अचो बिल्कुलु न न बिल्कुलु बिल्कुलु मिली वेंदी हिते हिते कंवेंस जी कोई दिक़त काने लखनऊ शहर में हा अच्छा तव्हांखे मेट्रो मेट्रो बि अथव हितां मेट्रो बि हलंदी अथव जे मेट्रो बि ऑटो खां इहो ऑटो में टाइम लॻंदो आहे मेट्रो मेट्रो में बि वञी सघंदा यूनिवर्सिटी खां वठी करे सीधो शिव शांति आश्रम अच्छा हा आटो ओला

शिव शांति तव्हां कंहिं महिल अञा सुबुह जो सत्संग थींदो आहे संझा जो बि सत्संग थींदो आहे ऐं दर्शन करे सीघो जंहिंजो उहा सुबुह जो शाम जो साईं जिनि वग़ैरह विहंदा आहिनि सुबुह शाम जो पार्टी वार्टी वारो सुबुह जो आशा दी वार थींदी आहे और इअं दर्शन करण महिल त तव्हां कंहिं महिल बि वञी सघंदा आहियो हिन खां दर्शन करे वठो हा साईं जिनि जो दर्शन सुबुह जो सुबुह जो मॉर्निंग में आशा दी वार वग़ैरह थींदी अथनि कीर्तन थींदी अथनि वरी राति जो बि रहरास संझा जो रहरास आरिती वग़ैरह ओॾी महिल दर्शन थी सघंदा अथव हा जिते तव्हांखे हा रहरास आरिती वग़ैरह ॿियो ॿुधी करे कीर्तन ॿुधी करे शाम जो अचो अंदरु ई अंदरु घणेई गुरुद्वारा अथव नाको अथव नाको गुरुद्वारो मवैया गंज गुरुद्वारा घणेई गुरुद्वारा हलंदो रहंदो आहे लंगर बि हलंदा रहंदा आहिनि प्रसाद बि सभु जॻह हलंदो ई रहंदो आहे तव्हां जिते हा ठीकु आहे तव्हांजो धन्यवादु चऊं ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके हा हरि ओम हरि ओम